ہلو جی سر بولیے کون آپ جی میں فوٹوگرافر بات کر رہا ہوں بتائیے جی اچھا اچھا اچھا اچھا جی جی جی جی جی جی جی تو ہو جائے گا آپ کا فوٹو کھنچ جائے گا اور یہ بتائیے کہ یہ شادی دن میں ہے یا رات میں ہے اچھا اچھا تو آپ کو صرف فوٹوگرافر چاہیے یا ویڈیو بھی بنوانی ہے یا صرف فوٹو شوٹ کرانا اچھا اچھا اگر صرف فوٹو شوٹ کراتے ہیں تو اس کے لیے آپ کا پڑتا چارج جو دس ہزار اور ویڈیو بھی ساتھ میں رہے گا تو اس کا بیس ہزار پڑے گا آپ کو اور ہم یہ ویڈیو اور فوٹو بنا کر آپ کو فریم میں اچھے سے دیں گے سر اس میں میں نے کم ہی کر دیا کر کے لگایا ہے اور کر لیں گے کچھ کم کر لیں گے بےفکر رہیں کر لیں گے تو آپ لڑکی آپ کے یہاں لڑکی کی شادی ہے یا لڑکے کی لڑکی کی تو میں شام میں ہی آ جاؤں گا تو پروگرام شروع ہونے سے پہلے ہی

نہیں نہیں بس کچھ لائٹ وائٹ کے انتظام کر دینا جیسے رات میں ہے پروگرام تو اگر ضرورت پڑی تو میں آپ سے وہ بتا دوں گا کہ اکسٹرا لائٹ وائٹ کا انتظام کر دینا نہیں تو باقی میں اپنے ساتھ لائٹ وائٹ لے کر آؤں گا اس کے لیے بے فک ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر میں آپ کو سے بات کروں گا ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک ہے شکریہ